ऑनलाइन स्कूली पढ़ाई ऐं कोचिंग जे बारे में अगरि मां चवां त उनजा कुझु फ़ाइदा बि आहिनि कुझु नुक़सान बि आहिनि फ़ाइदा इहो आहिनि कि पाण खे अचण वञण जो उतां ऑनलाइन किथे बि मोबाइल हुजे उते तव्हां पंहिंजी पढ़ाई करे सघो था टीचर पंहिंजो वीडियो ठाहे सम्झो लाइव हुजे त लाइव न त वीडियो ठाहे विझी सघनि था पंहिंजे पेज ते त पाण खे जॾहिं बि ॾिसणो हुजे त पाण हुनमां पढ़ी सघूं था कॾहिं बि पाण खे कोई सवाल जवाब नथो अचे त पाण पढ़ी सघूं था ही हिकु फ़ाइदो आहे कोरोना टाइम ते पर ऑनलाइन ऑनलाइन जे कि पढ़ाई हुई ऑनलाइन कोचिंग हुन ॾाढो सौ टका पंहिंजो योगदान ॾिनो ऐं चङनि ॿारनि जी स्कूल ऑनलाइन थी वयी जे कि ॾाढो सुठो उन टाइम ते इहो ई हिकु पंहिंजो पाण वटि जवाब हो कोरोना जे साम्हूं छो त पाण स्कूल बंदि हुआ वञी सघूं न पिया त हिकु पढ़ाई त हाणे छॾिजे न त पढ़ाईअ जो सभिनि खां वॾो रोल अदा करण में पढ़ाईअ में ऑनलाइन जेको आहे हींअर ऑनलाइन स्कूली शिक्षा ऐं कोचिंग उन रोल अदा कयी आहे उन हथु विधो आहे पंहिंजो त हू ॾाढो सुठो चवाइजे ऐं ॿियो हिनजा ने नुक़सान हीअं आहिनि हुअईं पाण मोबाइल ने कंप्यूटर वधारे वेठा वापरूं त वरी ही वरी ॿ टे कलाक मोबाइल में पाण खे अखियूं विझणु त हू पंहिंजे अखियुनि जे लाइ ख़राबु आहे पंहिंजे मगज़ लाइ ख़राबु आहे हिकु लिमिट ताईं पाण अगरि हिकु हिकु समय ताईं मोबाइल वापरियूं त सुठो आहे बाक़ी हिन खां वधारे मोबाइल ख़राबु आहे त वरी उनमें नम्बर अचनि था त पंहिंजे काग़रनि में थोरो घटि यूज़ कयूं था पेड़ कॉपी पेन जो यूज़ थोरो घटि था कयूं सभु मोबाइल में पिया टाइप कयूं त उहो पोइ पोइ काग़र खां न पढ़ाईअ खां बुकुनि खां पाण परिते थींदा था वञूं ऑनलाइन स्कूल स्कूल जा कुझु फ़ाइदा बि आहिनि कुझु नुक़सान बि आहिनि